हैल्लो ठीक तुस सनाओ अच्छा सुनेआ कुतै थुआढ़ै जाकत होए दा ऐ मुबारखां तुसेंई हां और घर सारे ठीक ठाक नां बस खरे खरे अच्छा और बच्चे ठीक और केह् नांऽ शां रक्खेआ कुड़िये दा अच्छा और बाकी घरै आह्ले ठीक नां बस खरे हां ठीक न हां कुड़ियां बी ठीक न कदूं धोड़ी सूत्तरा शूत्तरा पा दे अच्छा अच्छा ठीक ठीक फ्ही निं नानकियें हां दिक्खी लैगे लग्गी गेआ टाइम ते औगे कोई निं औगे अच्छा हां फ्ही फंक्शन बी होई जाना फ्ही इक स्हाबा दा एह् जगराते बड़े सारे लोक बी औंदे सारे म्हल्ले श्हल्ले लोक सारे कोई नि अस बी औगे खरी खरी खरी खरी उनें ई लेई औगे बच्चें बी आखगे खरी खरी